सभसँ पहिले जे छै से हम चित्र बनाबैके बारेमे बात करै छी मतलब चित्र बनाबैके जे छै से प्रेरणा हमरा जे छै से भेटल जेना हमरा दोस्तसँ भेटल मित्रसँ भेटल जेना यूट्यूब परके माध्यमसँ देखलहुँ हम मोबाइलपर गूगलपर देखलहुँ या कतहु भी कोनो एहन स्थानपर गेलहुँ तऽ जतय हम ई चीजकेँ देखै छियै कोनो भी चित्र देखलहुँ तऽ ओ चीजसँ मनमे आबैए जे नहि ई चीज बनाबैके कोशिश करी ई चीज बनाबी बहुत नीक लागल ओ चीजकेँ जे छै से देखलाके बाद हम अबै छी तऽ हम मतलब ओहिपर ध्यान दै छियै ओहि चीजके हम बनाबै छी ई हमरा बचपनेसँ हमर मतलब इच्छा अछि आओर हमरा बहुत नीक लागैए चित्रकलामे चित्र हम बचपनेसँ बनाबै छी आओर ई प्रेरणा हम मोबाइलसँ जे छै से हम बराबर हम देखैत रहै छियै बहुत तरहके चित्र जे छै से हम बनाबैके कोशिश करै छी आओर बनाबै छी सभटा चीज मिथिला पेन्टिंग होइ छै तऽ ओहो जे छै से बनाबै छी हम मिथिला पेन्टिंग बहुत ही भव्य बहुत ही सुन्दर मतलब पेन्टिंग छै चित्र छै ओहिमे बहुत तरहके चित्र होइ छै तऽ ओसभ चीज जे छै से हम मतलब बनाबैके कोशिश करै छी आओर बहुत तरहके मतलब मोबाइलके माध्यमसँ गूगलके माध्यमसँ कतहु कतहु देखि कऽ सभचीजकेँ हम बनाबै छी हमरा बहुत नीक लागैए आओर जेनाकि कहिओ कहिओमे होइ छै कि जे कोनो एहन काम रहल या कोनो कारणवश मतलब कि मनमे भेल जे नहि आइ हम चित्र बनाबैके मन नहि अछि तऽ आइ हम चित्र नहि बनाबी तऽ नहि मतलब ओहि दिनके हम छोड़ि दै छियै या कोनो आओर दोसर काम भऽ जाइ छै तऽ ओ काम परमे कनि ध्यान देलहुँ तऽ ओहि कामसँ ओ काम केलहुँ तऽ ओ काम केलाके बाद जे छै से मतलब समय अगर मिलै छै तऽ चाहै छियै जे नहि तखन बनाबी पहिले जे काम छै ओ काम कऽ ली जेना खाना बनेनाइके काम छै ओ रहल या जेना मतलब इस्कुले जाइ छी पढ़ाबैके लेल तऽ ओ सभचीज काम अगर भऽ जाइ छै तकर बाद जे मतलब समय बचैत छै तऽ समय निकालि कऽ तखनो हम जे छै से ड्रॉइंगके चित्रकलाके जे छै से चाहै छी जे नहि दुनू कामकेँ सम्भालि ली तऽ पहिले ओ काम केलाके बाद जे छै समय मिललाके बाद हम ड्रॉइंगके काम सेहो करै छी आओर चित्र बनाबै छी आओर सभकाम जे छै से मतलब एनाही हम सम्भालै छी समय निकालि कऽ